मेरी जिंदगी बिच सारें कशा जादै वेल्यू ऐ मेरे मम्मी भापा दा क्योंकि उन्ने मेरे गितै इन्ना किश कीता ऐ जेह्दा में कदें बी कर्ज नेईं अदा करी सकनी ते में सारें कशा जादै एह् आखदे न कि की अपने घरें आह्लें दी बहुत जादा इं'या केह् मेरे कश कोई लफ्ज़ निं हैन की में कोई कियां तारीफ करां कि'यां आक्खां मेरी जिंदगी बिच ना उऐ न जि'नें मेरे गितै सारा कुछ कीता ते मेरे गितै इन्नियां परेशानियां दिक्खियां मिगी पढ़ाया लिखाया ते इस काबिल बनाया की में अज्ज कि इस एह् चीज़ां मतलब आपूं समझी पानियां ओह् आपूं पढ़े लिखे दे निं हैन पर उ'नें मिगी पढ़ाया लिखाया कि कि कल्लै गी मिगी कोई मुशकल निं आवै कल्लै गी मिगी कुसै दे मोहताज़ निं होना पवै ते कुसै पर निर्भर निं होना पवै ते अपनी फैमिली दी बहुत जादा कद्र करनी आं ते मिगी अपनी फैमिली ते मिगी अपना परिवार बहोत जादा प्यारा ऐ